شاہجہاں پور ضلعے میں بہت سارے عام روایتی پکوان ہیں جیسے آلو گوشت بریانی قورمہ قیمہ آلو دال چاول اس طرح سے بہت سارے پکوان ہیں اور ان کو بنانے کا اپنا ایک الگ الگ اجزا لگتے ہیں اور ایک اپنی الگ الگ تکنیک سے بنائے جاتے ہیں یہ تیار کیے جاتے ہیں اور یہاں پر اپنی الگ الگ ثقافتیں ہیں جن میں لوگ الگ الگ چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور ایک ان سب ثقافتوں کی ایک مشترکہ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ سب کو چائے بہت زیادہ پسند ہے جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہم ان کے آگے بھی چائے پیش کرتے ہیں وہ ان کو پسند آتی ہے اور یہاں پہ بہت سارے ہوٹلس ہیں جیسے الکریم دا کباب ایکسپریس اس طرح سے بہت سارے ہوٹلس ہیں جہاں پہ یہ پکوان آپ کو بہت اچھے طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں